हेलो हलो सर सर गुड ईवनिंग आपके लाइब्रेरी में कौन कौनसा किताब है कौन कौनसा

अच्छा जनरल नौलेज भी है मतलब बिहार म अच्छा तो ये बिहार में जो है पुस्तकालय का अच्छी सुविधा मिलती है हर जगह

अब अब बिहार में भी हर हर हर एक स्कूल में पुस्तकालय है लाइब्रेरियम अच्छा सब बू अच्छा हाँ हाँ अच्छा जैसे अभी अभी टीचर वाला बी पी एस सी वाला जो जो पुस्तक सब होता है वो सब भी रहता है अच्छा

अच्छा

अच्छा ठीक है तब एक रोज़ आके ले लूँगी

हाँ

ठीक है सर थैंक यू